भैया तुस कराया बड़ा लै दे साढ़े कशा तुस कराया बड़ा लै दे साढ़े कोला दस रपे कराया तुस पंदरां रपे लै दे

ओह् ऐसा गै करा दे न इक ते ना ते कोई इन्ना ज्यादा रश होंदा ना उदे च गर्मी गै इन्नी होंदी ऐ कि केह् सनाचै तुड़ी तुड़ी होंदे न भरे दे उत्थे बंदे ओह् चलान चलून पता निं फ्ही तुस कैह्दा करदे ओ उल्लै ते छड़ा फालतू दा गै इयां असें इन्ना प्राब्लम होंदी ऐ नेईं नेईं उऐ गर्मी गै बड़ी होंदी ऐ इन्नी इन्ना रश होंदा ओह्दी बजह कन्नै इन्नी सफ्फोकेशन होई दी होंदी तुस दिक्खो इन्हें इं'दे उप्पर कोई कस्सो इन्हें ई थोह्ड़ा हां ते उ'नै पंदरां रपे लैते साढ़े कोला तुस नेईं मन्नो लेकिन गल्ल ते ऐ में ते दित्ते दे न कोई गल्ल नि में आपें कल औन्नी आं अच्छ अच्छा ठीक ऐ कोई गल्ल नि में आपें करङ ते इनें ई बी थोह्ड़ा नेहा करेओ हां कोई नि चलो महा सनाना बनदा ना साढ़ा ठीक ऐ ठीक